कोनो भी रचना जे छै मनोभावक प्रकट करबाक साधन होइ छै आ ओहिमे जखन लिखल जाइ छै तऽ ओहिमे व्याकरण आ आर आन आन बात जे छै से ओते महत्व नहि राखै छै महत्व राखै छै ओकर भावके तऽ भाव आ व्याकरण व्याकरण शुद्धताके दृष्टिकोणसे होइ छै लेकिन भाव जे छै से भावके व्याकरणसे हमरा लागय जे अलग रखना चाही आ रचना प्रत्येक व्यक्तिके मोनके उद्गार जे होइ छै वएह होइ छै रचना वएह जे लिख देलथि कतौ काग़ज़ पर उकरि देलखिन तऽ ओ भऽ गेल रचना आ नहि जँ नहि उकरि पेला हुनका आत्मसाते कऽ कऽ रही जाइ छथिन तैं दुआरे व्याकरण आ रचनामे हमरा लागैया जे ई कोनो बात नहि छै रचना देशिल स्थानीय आ स्थानीय भाषा जाहिमे बहुत भाषा एहन बहुत शब्द एहन होइ छै जे शब्दक कतौ शब्दकोषमे चरचा नहि होइ छै परंतु स्थानीय भाषा होइ छै जाहि चलते ओकर प्रयोग कयल जाइ छै